हेलो कहलौं कि अहाँके बारेमे सुनलहुँ कि क्रिकेट अहाँ खेलाइ छियै आओर तऽ किछु बता सकै छी क्रिकेटके बारेमे सुनै छी कि अहाँ बढ़िआँ अच्छा खासा खेलाड़ी छियै तऽ किछु बता सकै छी क्रिकेटके बारेमे अहाँ

जे इएह जे मतलब क्रिकेटमे की प्रकारसँ खेलल जाइ छै मतलब जे केना खेलबै जे मतलब जे आगे बढ़बै हम मेहनत ओ कोन इसकुलसँ करलियै प्लस टू हाईइसकुल सुखपुर सुपौल अच्छा ओ तऽ अहाँ मतलब क्रिकेट खेलाइ छी मतलब बॉलिंग करै छियै अच्छा बैटिंग बहुत बढ़िआँ करै छियै कथी कहलियै अच्छा बॉलर मतलब नहि रहै छै तब बॉलिंग कऽ लै छियै ने तऽ मतलब क्रिकेटमे अहाँ मतलब कि की कहै छै एगो बॉलमे कते तक मारि लै छी एगो बॉलमे मतलब हाई हाई स्कोर यऽअहाँकेँ अठाइस रन अच्छा कतना ओवर तक टिक पाबै छी मतलब क्रिकेटके अच्छा बॉलरके हिसाबसँ मतलब अपना मतलब काबू यऽ क्षमता यऽ जे हम मतलब अपना टिक पेबै ई बाउलर लए कि नहि टिक पेबै अच्छा क्षमता यऽ मतलब अर्द्धशतक मारने छी ओ तऽ देखै छी तऽ मतलब टाइम दिअ हमरो सबके कनि जे मतलब हमहुँ कनि सिखियै अच्छा प्लस टु हाईइसकुल सुखपुर सुपौल ई कतऽ पड़ै छै करणपुर सुपौलसँ केतना किलोमीटर हेतय ई बारह किलोमीटर अच्छा शाममे चारि बजेसँ ट्रेनिंग दै छी इएह ने

ओ ठीक छै ठीके तऽ राखू राखै छी हम फोन करब